ہیلو سر اولا کیب سے بول رہے ہیں سر میں نے ابھی ایک رائڈ بک کری ہے یہ لکشمی نگر سے شاہدرہ جانے کے لیے اور میں یہاں پُشتے پر جو ہے گیتا کالونی والا پشتہ جو ہے اِس سے آگے آؤگے آپ تھانے کے پاس ہی کھڑا ہُوا ہوں روڈ پر ہی اور میرے کو جانا ہے اُدھر آپ کتنی دیر میں آؤگے اچھا دس منٹ آپ کہاں پر ہیں ابھی آئی ٹی او تو آپ آئی ٹی او سے اِدھر آئی ٹی او پُل سے نہ آکے آپ راج گھاٹ والے سے آئیے کیونکہ وہاں پہ آپ کو جام بھی کم ملے گا اور جلدی بھی آجائیں گے آپ جس سے کہ آپ یہاں پہ جلدی پہنچ پائیں گے

ٹھیک ہے اور میں یہیں پہ کھڑا ہوں آپ یہاں پُشتے کے پاس جو ہے تھانہ ہے تھانے کے سائڈ میں کھڑا ہُوا ہوں آپ یہیں پر ہی آجانا میں آپ کو ایک بار کال اور کر لوں گا